जेको विमो थींदो आहे उहो इस्पतालि में इअं कमु ईंदो आहे की असां जॾहिं असांखे का बीमारी थी या एक्सीडैंट थी वियो या कुझु बि थिए थो त हुन में असां भर्ती था थियूं त हुनजे विमे जे पैसनि सां ई असांजो सॼो इलाजु थींदो आहे ऐं सरकारि पारां बि सरकारी इस्पतालनि में ज़रूरु लाभ मिलंदो आहे पैसनि जो फ्री में मिलंदियूं आहिनि सभु दवाऊं वग़ैरह ऐं विमे सां त सॼो ख़र्चो थी ई वेंदो आहे